ॿ जनवरी ॿ हज़ार टे चारि सितंबर ॿ हज़ार छह अठ सितंबर ॿ हज़ार अठ नव सितंबर ॿ हज़ार यारहं ॿारहं सितंबर ॿ हज़ार वीह तेरहं अक्टूबर ॿ हज़ार सोरहं